हाँ जी मैं प्रयाग इंडस्ट्री से बात कर रही हूँ मेरे को दो जन के लिए घर चाहिए था आस पास के एरिया में आजू बाजू उसी एरिया में अगर मिल जाए तो ठीक है पर देख लीजिएगा ज़्यादा दूर ना हो पच्चीस हज़ार मिनिमम अगर उसके आस पास अगर आप कर पाए तो फ़्लैट अगर टू बी एच के अगर हो जाए तो अच्छा हो जाएगा हाँ उसी के आस पास प्रयाग इंडस्ट्री के आजू बाजू में जहाँ पे हम लोग को थोड़ा आस पास ईज़ी पड़ जाए आने जाने में वैसा टाइप का चाहिए था जी मैं और मेरी फ़्रेंड के लिए मैं रूम मेट टाइप के लिए घर ढूंढ रही थी पच्चीस हज़ार के आस पास उससे कम भी चलेगा कभी कल कल तो मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ अगर परसों आप बोले तो परसों से हम लोग जा सकते हैं शाम के या दोपहर के टाइम में हाँ रविवार को आप दोपहर के समय आप अगर चलेंगे तो ठीक रहेगा दो बजे के आस पास अच्छा ठीक है तो ये आप एरिया उसके आजू बाजू में ही दिखा देंगे कि वहाँ से थोड़ा सा दूर है अच्छा ठीक है फिर आप रविवार के दिन कॉल कर लीजिएगा मुझे ठीक